अस जेह्डे इत्थैं परमण्डल पढ़दे हे ते गेमां खेलदे हे साढ़ा जेह्का पीटी मास्टर होंदा रेहा ओह् आखदा हा जेह्का गेम खेढी ते सारा जेह्का थुआढ़ा जिस्म ऐ ठीक ठाक रौह्ग फिज़िकल जिस्म को मालिश बूट को पालिश इस करियै इयै आखदे कि अपनी सेह्त तुसें ठीक रक्खनी ते गेमां खेढो साढ़ै ग्रां दे बिच जेह्के निक्के जाग्त इत्थैं बेहिऐ सवेरै पैह्लै इयै गेमा खेढदे हे सैर करनी उनैं जाइऐ ते फिर जिसलै उनै बेल्लै होने अद्धा घैण्टा ब्हांटे खेढने ब्टेहां लेइऐ ब्हांटे खेढने टना टन्न ते लोक हसदे छोटे छोटे बच्चे सत्त साल कोला लेइऐ बारां साल तकर ब्हांटे खेढदे रेह् ते एह् ओह्दै कन्नै बच्चें दियां औंगला पैरां सारे सिध्दियां एह् चलना हसी हसी होंदा जियां मूंह् जियां गुलाबा दे फुल्ला आंगर खिलदा होंदा हा ते केईं जेह्के खेढदे गै नीं उनै बिल्कुल कोई गेम खेलनी होर दिक्खो साढ़े जाग्त चिड़ी छिक्का खेढा दे दे ऐ खेढी खेढी बस पसीना आवा दे ते सेह्त दिक्खो इनै बच्चैं दी किन्नी शैल ऐ ते दूआ क्रिकेट दा बढ़ा जेर ऐ ते हुन दिक्खो तुस चला दे बच्चे एह् दिखो जेह्डे डंडे त्रै उनै लाए दे ते उद्धर बी खड़ोते दे ते इद्धर बी खड़ोते दे ते ओह् लेदा गोल जेहा खिन्नू जेहा ते ओह् खेढा दे ते क्रिकेट कन्नै बी जेह्का जिस्म ऐ ओह् दोह्रा होई जंदा जियां मर्जी लफाई लाओ जिन्ना मर्जी कम्म कराई लैओ घा बढाई लाओ क्रिकेट खेढो ते अपनी जेह्की सेह्त तुस बरकरार रक्खो दिक्खो एह् क्रिकेट खेलदा मुड़ा एह् दाबा जेहा लेदा ते एह्दी सेह्त दिक्खो ते जेह्का दूआ दिक्खो जेह्डडा बेकार ऐ बैठे दा ऐ कुछ नीं इयां बेल्ला बैठे दा ऐ एह् ते ना कोई कम्म ना काज ना कोई गेम खेलनी ते एह् गेमां खेला दे बच्चे जेह्के इयां खिला दे ते मुखड़े दिक्खो किन्ने शैल न ते एह् दिखो गोला सूट्टा दे लोहे दे बढ़ा बड़्ड़ा गोला कुड़ी ने एह् सुट्टेआ एह् दिक्खो पेआ गोला एह् गोले जेह्के सूट्टा दे इंदा जेहका जिस्म ऐ बढ़ा अच्छा बुखार नेईं होंदा जुकाम नेईं होंदा इस करियै अस सारे अग्गैं इयै आखनेआं कि एह् गेमां खेढने कन्नै बड़ा गै बैनिफिट ऐ थुआढ़ी सेह्द ठीक रौंह्दी ऐ बिमार कदें नीं होगे एह् गोरमैंट नै दिक्खो एड़्ड़े एड़्ड़े स्टेजिड़म बनाए दे एह् उनै परमण्ड़ल एड़्ड़ा बड़्ड़ा स्टेडियम बनाया सवेरे इत्थै सारे जाग्त जंदे न रली मिलियै इत्थै गेम खेलदे न कोई क्रिकेट खेढा दा कोई डांस करा दा कोई रस्से टप्पा दा इस करी आक्खा ने गेम खेढने कन्नै बड़ा गै फायदा लोकें गी